हाँ सर हाँ सर अच्छा आप महादेव रेस्टोरेंट से तो मुझे एक चिकन प्लेट बिरयानी बुक करनी थी उसके ऑर्डर देना था टेबल बुक करनी थी टेबल बुक करनी थी मुझे ये हमारा टाइमिंग तो होगा जैसे की शाम का होगा क्योंकि यह बहुत फंक्शन है एक फंक्शन है बहुत फैमिली के लोग भी आयेंगे तो शाम का टाइम होगा इग्ज़ेक्ट टाइम तो मैं छः बजे से सात बजे तक इस टाइम कभी भी हो सकता हाँ तो आपके हाँ तो दस से पंद्रह हो सकते हैं और ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं बता दूँगा दस से पंद्रह तो होंगे ही तो आप अपने देख लेना मतलब जगह हो जाएंगे तो आप मुझे बता देना एक बार हाँ मैं एग्ज़ैक्ट भी ज़्यादा होंगे तो मैं आपको बता दूंगा पहले ताकि आप भी व्यवस्था कर सको खाने में तो सबका यही है किकी हमे उनको आपकी जैसे की आपके महादेव यहाँ के रेस्टोरेंट की ज़्यादा फेमस है ना बिरयानी पलेट ज़्यादा फेमस है तो एक बार तो सबकी वो भी डिमांड है कि वो ही खानी है हाँ डेकोरेशन है हाँ डेकोरेशन भी करवा देना करवा देंगे तो नहीं बड्डे बड्डे पार्टी है ये हमारे घर में ही बच्चे हैं उनके बड्डे पार्टी है अगर वहाँ पे आपके कैक वगैरह मिलता है तो हम वो भी ले देंगे हाँ तो ठीक है हम ओके क्या आप मेनू मुझे बता दो एक बार तो मैं ताकि वो खरीद सकूँ हम तो ऐसा है कि नॉनवेज हैं तो हमें नॉनवेज ही चाहिए तो आप उसमें भी कोई वेरायटी हो तो बता देना मुझे ताकि मैं ऑर्डर कर सकूँ

हाँ ठीक है वो जो भी है अगर हमे पसंद होगा तो हम देख लेंगे वो भी ओडर नहीं तो आप जब मैं इसके रेट के बारे मैं बता देता हूँ आपको अच्छा ही चाहिए क्योंकि अब ऐसे ही बड्डे बच्चों की पार्टी है तो अच्छा ही देंगे हम उसकी क्वालिटी अच्छी हो ना पाँच सौ का हो अगर पाँच सौ का अच्छा है तो आप उसको बना देना आप अपने हिसाब डेकोरेशन एक नाम लिख देना लड़की का जो भी मैं नाम बता दूँगा वो लिख देना वो उसके ऊपर पर और वो उसको अच्छे से सजा देना तुम तो हाँ ठीक है हम अगर आपके वहाँ सुविधा है ऐसी तो हम जरूर वहाँ पे ये सब हो जायेगा आपके टेबल एक बिरयानी की टेबल हो जाएगी ऊपर से हम है ना ये सब करें हाँ सब हो जाएगा चलो ठीक है हम दे देंगे ओडर मेरा नाम राकेश लिख देना आप वहाँ पे हाँ हमारा फिक्स है छः बजे तक आ जाएंगे ओके हम भी मैं अब हम को ऑर्डर देंगे देख के आपके मेनू जो भी है ऑनलाइन देख के हम ऑर्डर दे देंगे आपको ठीक है ओके थैंक यू